नमस्कार जी बताएं हाँ जी बिल्कुल अवेलेबल है हाँ हाँ हाँ इसका प्राइज है वही पड़ेगा पाँच छः तक पाँच छः पाँच छः हजार पड़ जाएगा

हाँ हमारे यहाँ सारी बुके अवलेबल हैं हमारे यहाँ हर चीज की पढ़ाई होती है हर चीज कि बुकें मिलेंगी और अच्छी सुविधा मिलेगी हमारे यहाँ जैसे बैठने के लिए बढ़िया कुर्सी सॉफ्ट कुर्सी और बढ़िया बैठने कि सुविधा है अच्छे बच्चे आते हैं दूर दराज के बच्चे भी आते हैं हमारे यहाँ हैं अन्य प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध हैं

तो आप कब से आना चाहेंगे नहीं वो हो जाएगा पैसा आपको मिला है सिर्फ आधे रेट में मिल जाएगा हाँ आधे रेट पर मिल जाएगा और वैसे हमारे यहाँ सुविधा बहुत अच्छी अच्छी है आप आइए हमारी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है और हाँ आइए कोर्स करिए और अच्छी अच्छी किताबें हर प्रकार की किताबें मिलती हैं जो भी जो भी आपको चाहिए हाँ जैसे लैब नहीं छोटी सी बड़ी हर क्लास कि या हर ब्रैड की हाँ नाम जैसे है बहुत सी किताबे हैं जैसे अमर भारती है या विद्या भारती है या एक ज्ञान कि किताब है ज्ञान भारती है या हिन्दी है इंग हिन्दी है हिन्दी भाषा मिलेगी इंग्लिश भाषा भी मिलेगी हाँ उर्दू भाषा भी मिलेगी इतिहास भी मिलेगी हाँ हाँ हर प्रकार की हमारी हर प्रकार किताबें हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए अच्छे दाम में अच्छे रेट में मिल जाएंगे

क्या बोलें ये भरावन चरहद हमारी लाइब्रेरी है और बैंक ऑफ इंडिया के पीछे हाँ हाँ तो आप जब आना चाहें तब आ सकते हैं ठीक नमस्ते नहीं आधार की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसे आ जाइएगा

ठीक ठीक नमस्कार